भारत देशान सगळ्यांत चड लोक रावतात आतां चड लोक रावता म्हणल्यार तेजो आमकां एक एडवांटेजूय आसा आनी डिसएडवांटेजूय आसा एडवान डिसएडवांटेज म्हणल्यार भारत देशा खातीर आतां हे लोक इतले जल्ता आसा आमची पूण चडशे ते गरीब आसता आनी गरीब म्हणल्यार तांकां सांबाळपाक करपाकूय चड अशें एक चॅलेंज्यूस मागीर दुसरें म्हणल्यार ते इलिटरेट म्हळ्यार तांकां वाचपाक कळना वाचपाक करपाक कळना वाचपाक करपाक कळना म्हळ्यार तांकां तांकां नवें जॉब मेळचें ना कामां मेळचीं ना खंयत करपाक कामां मेळचें ना तें आमकां डायरेक्ट इकॉनॉमीक आमगेल्या अफेक्ट जाता दुसरें म्हणल्यार दुसरें म्हणल्यार हे इतले लोक आशिल्लो आमकां तेंचे डिमांडूय पुली करची पडटा सो जड जितले चड डिमांड आसा तितले आमगेले पर्यावरण म्हणल्यार ते कितें तांकां डिमांड पुराय करपाक जशें की जर तें तांकां नवें किदें प्रोडक्ट जाय तें क्रियेट करपाक आमगेलें नॅचरल रिसोर्सीसूय अफेक्ट जाता आमी डिवलॉप जातात पूण दुसरे वाटेन आमगे पर्यावरणाकूय आमकां त्रास जाता हेजे इफेक्ट आमी पयलां जशें की चड टेंम्परेचर वाडटा आनी गोवोरमेंटान हे सगले इम्प्रूव करपा खातीर खुबश्यो स्किमी काडल्या जशें की गरीब लोकांक तेंगेले अशें तांकां सबसिडीजाचेर प्रोडक्ट्स दिता मागीर गरीब भुरग्यांक जें आहा तांकां शिक्षणूय अशें चड मुफ्त अशें केल्लें आसा अशें खूब तरेचे वेज गव्हर्मेंट घेता की सो त्या खातीर भारत अशें डेवलॉपींग नेशन जावं डेवलॉप नेशन जावचें म्हणून